हँ हेलो रूपेश भाइजी बाजय छियै हमरा ई कोनो तकलीफके कारण भोजन हम नहि लेबऽ पाबै छी भोजन नहि कऽ सकै छी ई भोजनकए हम रिफन्ड करैके चाहै छी ई दुआरे जे हमरा कतहु जाइके अइ जरूरी अइ सहरसासँ अहाँ बाजै छिए ने हमरा ई भोजन नहि लैके अइ हम कतहु एखन जरूरी कामसँ निकलि रहल छी ताहि दुआरे हमर ई कोनो माध्यमसँ हमरा एकर रिफन्ड कऽ देबै रुपैआ पाइ कऽ देबै रिफन्ड धन्यवाद